हम जो है खेत में जो है दो से ढाई घंटे तक का समय अपना व्यतीत करते हैं सुबह और वही दो से ढाई घंटे का समय जो है शाम को व्यतीत करते हैं खेत में उसके अच्छे से निराई गुड़ाई समय से खाद डालना समय से उसका वह पानी देना पौधों को और उसके बाद दिन में जो है एक बार खेत के पूरे चारों तरफ घूमना शाम को भी शाम के वक़्त भी हम लोग जा कर खेत के पूरे चारों तरफ से घूमते हैं खेत को देखते हैं कैसी है मेरी फसल जो है किस तरह की है उसके बाद उसमें अगर रोग लग जाता है उसका दवा का छिड़काव भी करते हैं और उसके बाद उसकी निराई करते हैं फिर गुड़ाई करते हैं निराई गुड़ाई के साथ फसल जैसे पंद्रह बीस दिन के बाद अगर खाद की ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसमें खाद डालते हैं खाद डालने के बाद फिर से उसमें पानी डाला जाता है उसके बाद जो है फसल जो है जैसे फूटने के कगार पर आती है तो डाक्टरों ने कुछ दवा का सलाह दिया है जैसे उसमें वह क्या कीड़े लग जाते हैं पत्ते में या पत्ती उसकी पीली हो जाती तो फिर उसका छिड़काव ओड़काव करके वह फसल को अच्छी तरह से हम लोग उपचार उपजाऊ मतलब बनाते हैं औ उसकी देख रेख करते हैं उसके बाद उसकी कटाई ओटाई करके फिर उसमें जो है खेत में फिर से जो है खाद को डालते हैं खाद डालने के बाद उसकी जुताई करते हैं जुताई करने के बाद उसका जो है एक हफ़्ते तक का उसमें धूप लगती है धूप लगने के बाद फिर से उसकी जुताई होती है तब बुआई होती है इसी तरीके का हम लोग जो है अपना प्रक्रिया करते हैं